मेरे डोगरी शब्द जेह्ड़े नै जियां झुसमुसा अंग्रेजी च डॉन आखनेआं उसी यानि के ना मूंह् लब्भदा ऐ ते न इक दुए पशानी सकदा ऐ ए कैह्लु प्हाड़ी लाह्के लोग आखदे कैह्लु समझोंदा भाई कि लेकिन होंदा कुसलै एह्दा मतलव कुसलै ते एह् होंदा भाई बजारतां डोगरी च होंदियां ओलनी मोलनी दरवाजै च खोलनी तूं चल में आया एह् बड़ी मिट्ठी बोल्ली ऐ डोगरी ऐ मिट्ठड़ें दी बोल्ली लोग मिट्ठे लोग मिट्ठे डोगरे बोल्ली ऐ साढ़ी मिट्ठी बोल्ली डोगरी बोल्ली मिट्ठी बोल्ली ऐ जी ते झूठ नी मारदे साढ़ी मां बोल्ली ऐ डोगरी डोगरी च डोगरी लोग डोगरे लोग न जेह्ड़े बड़े बायदे हिरख प्रेम करने आह्ले नै ते बड़ी गै अच्छी बोल्ली ऐ डोगरी साद्दा बोल्ली ऐ एह्दै च पंजाबी बी सझोई जंदी डोगरे लोग पंजाबी बी मसझी लैंदे ते प्हाड़ी बी समझी लैंदे डोगरी च बड़ा साद्दा लफ्ज न साद्दा बोल्ली ऐ जी एह् बड़ी गै शैल बोल्ली ऐ साढ़ी अस डोगरे आं मिट्ठड़ी ऐ डोगरी बोल्ली खण्ड मिट्ठे लोक डोगरे पार दोआर नी ओ चाढ़दे ते गल्ल नी ओ साह्रदे करदे नै गल्ल तोल्ली तोल्ली ते खण्ड मिट्ठे लोक डोगरे